घर में कंहिंखे लूस मोशन थी वञनि उनखे साबूदाणे जो पाणी टहिकाए ॾींदा आहियूं या त चांवर अछा चाढ़े उनजे मथां थोरी राई जो तड़िको लॻाईंदा आहियूं जीअं लूस मोशन थोरा घटिजनि कॾहिं बुखार थिए थो बुखार नि लहे ई नथो अचे थो वञे थो पोइ शाम जो काढ़ो पिसाए करे राति जो ॻुड़ु थोरो विझी करे ग काढ़ो टहिकाए हुननि खे ॾींदा आहियूं मथे में सूरु आहे तेल जी मसाज करे हुनखां पोइ वरी चांहि अदरक वारी चांहि टहिकाए ॾींदा आहियूं जीअं भई हुननि खे थोरो राहत मिले गोलियुनि खां वधीक त घर जो इलाजु सुठो आहे इहे सभु कंदा आहियूं असां चांहि ॾेई करे उन्हनि खे मथे में मालिश वालिश करे ॾींदा आहियूं